असांजे भारत देश में बि अहिड़ियूं जामु वॾियूं वॾियूं अस्पताल आहिनि जीअं टाटा सियान हिंदूजा अहिड़ियूं जामु ॿी बियूं वॾियूं वॾियूं हॉस्पीटलियूं आहिनि जंहिंमें जामु सुखु सुविधा आहे ऐं पिणु साफ़ु सफ़ाई बि आहे उते कुझु बि नंढियूं वॾियूं ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि खे उहे जल्दी सां असांखे उहे करे ॾींदा आहिनि तीअं हुननि जी मशीनियूं हुजनि या उन्हनि जी कुझु मशीनियूं उते न हुजण में बि उहे फटाफट पासे में असांखे उहे लाहे करे फटाफट उन्हनि खे स्टार्ट कराए छॾींदा आहिनि असांजो उतां जी साफ़ु सफ़ाई बि एॾी सूठी हूंदी आहे असां कॾहिं बि उते वेंदा आहियूं उते असांखे काई तकलीफ़ु न हूंदी आहे ऐं पिणु असांखे असां जिथे असां रहंदा आहियूं उतां जे सम्झो असांखे नंढो कुझु बुख़ारु खंगु ज़ुकाम वग़ैरह थींदो आहे त ओॾे आस पास जे क्लिनिक वग़ैरह बि आहिनि जिते असां पंहिंजे पाण खे या असां नंढनि ॿारनि खे कुझु बि तकलीफ़ु थींदी आहे त असां उते ॾेखारींदा आहियूं उतां जी बि क्लिनिक वग़ैरह अस्पताल ॾाढी मस्तु आहिनि बढ़िया आहिनि उते असांखे जल्दी सां अपोइंटमैंट बि मिली सघंदो आहे अगरि असांखे कुझु ज़रूरी हुजे अर्जेंट हुजे त उहो फोन ते बि वठी करे असांखे अपोइंटमैंट करे सघंदा आहिनि एतिरी बि सुखु सुविधा असांखे ॾींदा आहिनि